गेलेनाया थ' जों गेलेयो फुटबल बेदमिनटन क्रिकेट गेलेनाया बिसोर मोनथामखौ गासिबो गेले जोबो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोबाय थानाय बेफोर खेलाया आमफाय दाबो गेलेयो गेलेनाया किन्थु बारा गेलेनाय जाला आरो ना बायह्रायावबो थानायजों माजों फोथार गैया मा गैया जानाय जों आलदा आव फोरायनो थाफैनाय हिसाबजों बारा गेलेनाय जाला फुटबलखौ आमफाय दा एसे एसे देरलांनानै जे मबाइल दांनो रोंदावदों बेनिफाय आङो मबाइल सिंआव थानाय गेम जेरै आगोलहाय फाबजि दंमोन आमफाय बे फाबजिआ माखासे जाहोननि थाखाय भारताव बन्द' खालामनाय जादोंमोन नाथाय बे गेमनि बे गेमखौ माबानानै बन्द खालामनानै बे बादिनो आलदा गेम बिजिएम आय होननाय मोनसे गेम लाबोफिनदों बे दंङ बिखौ गेलेयो आरो मबाइल लिजेन्द नामनि मोनसे गेम दं आरो ना जाय बेफोरखौ जों मबाइलाव गेलेजायो आं बिखौ गेलेयो बिराथ मोजां मोनो आं बिखौ गेलेनो गेलेनाया माने आलदा आलदा सटेटनि माबाफोर मोनो आरोना लोगोफोर मोनो आलदा आलदा हादरनि लोगोफोर मोनो गेलेनो मोजां मोनो गोदान गोदान मानसि लोगो मोननानै बिसोरजों मोजाङै सावरायलायनो गेलेनो माने गावनि सिकिल्सफोरखौ देखायनो माने आंनि आं मा बादि रोंगौ बेफोरखौ बिसोरनो देखायनो हायो आरो ना दा मुबाइल गेमाबो दा मोनसे फुटबलआ जेरै वर्लदकाफ जायो गिदिर गिदिर लिग जायो गिदिर गिदिर कमफिटिसन माने बादिनाय जायो बिदिनो दाना मुबाइल आबो जाबाय इ स्परटस नामनि बेहाय फाबजि बि जि एम आइ बेफोरखौ बिदिनो गेलेयो आरोना थ' बिफोरजोंबो दा माबा जेरै फुटबल गेलेनानै गावनि जिउखौ दानो हायो बे मुबाइल गेम गेलेनानैबो गावनि जिउखौ दानो हायो आं ओंखायनो बेफोर गेमखौ बो मोजां मोनो आंङो बिजों आंनि जिउखौ दानो साना नाथाय आंनि ओरैनो समाव जे समाव आंहा जेबो खामानि गैया आ दसे जिरायनो लुबैयो बे समाव आङो बेफोर गेमखौ गेलेयो आमफाय आंनि देहाया जाहाथे राफोद जाथों बेफोर बादि गेमनि थाखाय बोथोर फैबा आं जेरै फुटबल क्रिकेट बेदमिनटन बेफोरखौ थ' मोनसे बोथोराव गेलेया जोंनिथिं आलदा आलदा बोथोराव गेलेयो श' आं बिफोर गेमखौ गेलेयो आरोना जेरै गोलोम बोथाराव माबा फुटबल गेलेबाय जाहाथे आंनि देहाया मोजां जाथों गोजां बोथोराव क्रिकेट गेलेबाय बेदमिनटन गेलेबाय बिदि आरो ना आरो बेफोरनि बागै आंङो उन्दै आव जोंनि हारिनि गेम खै होननाय खाबादि होननाय आमफ्राय मा होननांगौथाय थाखु मा लायनाय बेफोरखौबो गेलेयोमोन आरो ना आं गोदो बिराथ मोजां मोनोमोन माने लोगोफोर लोगो दिगा ज ज' गेलेनाय थाखुमालायनाय मिनिलायनाय मोजां मोनो आरो ना आरो गेलेनायजों लोगोसे आंनि देहायाबो थ' राफोद जायोना बिनिखायनो आंनि आइ आफा याबो आं खौ गेलेनायाव बादा होयामोन गेलेनो थिनोमोन आमफाय गेलेयाबासो रायबावोमोन रायनाया थ' दा बिदि आरो ना ओंखायनो आं दा बांसिन मोजां मोनो होनबा आं दा मुबाइल गेमखौसो गेलेनो मोजां मोनो मिथियो आंङो बे आंनि देहानि थाखाय बारा मोजां नंङा नाथाय थेवबो आं मोजां मोनो आरो ना किनथु फुटबल फोरखौ बो गारा आंङो गेलेनायखौ गेलेबाय थायो मानोना आं बो आंनि देहा खौ खहा खालामनानै लाबाय थानो गोसो गैया नालाय ओंखायनो